ناول اردو ادب کا ایک فن ہے جس کی بہت ساری خصوصیتیں اور خوبیاں ذکر کی جاتی ہیں ناول پڑھنے سے ہمارے دل و دماغ کھلتے ہیں اور غور و فکر کرنے اور معاشرے کے اندر بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں ناول وہ فن ہے جس کو پڑھنے کے بعد انسان کے اندر تجزیہ اور اینالیسس کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے ناول کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کی کوشش کرتا ہے ناول لکھنے والے اپنی زندگی کے بہت سارے خلاصے اور بہت ساری مشکلات اور بہت ساری چیزوں کو قاری کے سامنے رکھتے ہیں جن کی وجہ سے قاری پڑھ کر کے اپنی زندگی میں اس کے حساب سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے ناول کی جو ترکیب ہوتی ہے وہ بہت ہی عمدہ اور بہترین ہوتی ہے جو قاری کو پڑھنے میں بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے